ग़ाज़ीपुर ज़िले में

बुज़ुर्ग लोग हैं रिटायरमेंट लोग हैं तो उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा ज़िला चिकित्सा हर जगह पे है हर क्षेत्र में है और जो हैं सभी लोगों का इलाज भी अच्छी तरह से होता है ऐसा नहीं है कि नहीं होता है ग़ाज़ीपुर में तो दो ज़िला चिकित्सालय है एक महिला चिकित्सालय और एक जो है सार्वजनिक चिकित्सालय है जिसमें महिला और पुरुष दोनों इलाज कराते हैं और हर ब्लाक स्तर पर भी है और हर क्षेत्र स्तर पे भी स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है कुछ एक दो गाँव छोड़कर के गाँव गाँव में भी स्वास्थ्य केंद्र हैं हमारे बुज़ुर्ग लोग को

बुज़ुर्ग होने पर तो बीमारी आती ही है लेकिन इसकी देखभाल तो गार्जियन स्वयं करता है और वैसे तो कहें तो बुज़ुर्ग के लिए ज़िले में एक वृद्धाश्रम भी बनाया गया है जहाँ पे कुछ वृद्ध लोग मानिंदा लोग रहते हैं चुनिंदा लोग उसमें जो है उनका भी इलाज फ्री में होता है

उसको हर खाने पीने की भी सुविधा ज़िले में दी जाती है बड़े लोग जो हैं उसमें अपना योगदान भी देते हैं कोई नौकरी से रिटायरमेंट होके आया है चाहे किसान हो इसके लिए ए चिकित्सक सुविधा अच्छी है सेवानिवृत लोग जो रिटायरमेंट लोग हैं ओ तो उनका गार्जियन सेवा कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि नहीं करता है हमारे ज़िले में इस मामले में अच्छा है कि कोई बुज़ुर्ग की सेवा ना करें ऐसा बहुत कम है लेकिन कुछ तो है कि जो बुज़ुर्ग की सेवा नहीं करते हैं उसके लिए भी व्यवस्था है वृद्धाश्रम का जो जिसका आराम से भी देखभाल भी होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ भी बीमारी तो ये आम बात है आज के समय में बीमारी तो साठ साल के बाद ही अक्सर जो है चालू हो जाती है